जी हाँ मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे घरों के आसपास में ऐसे पर्यटकों के लिए होम सेट की सुविधा उपलब्ध है हमारे पास ही में हैं एक होम सेट जो वहाँ पे हर तरह की सुविधा है जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं बाहर से जो अतिथि आए हुए हैं हमारे उनको उनके लिए जो एक तो पहले गाड़ी की सुविधा है उनके लिए कि वो गाड़ी में आएँ जाएँ जहाँ जाना है वहाँ पे आप जा सकते हैं पास ही में नहाने से लिए जगह है स्विमिंग पूल है घर होटल बना हुआ है और बहुत अच्छा पूरा खाली है हाँ और वो एकदम बहुत सुंदर सा है बहुत अच्छा दिखाई देता है बाहर से भी अच्छा है वहाँ खाना भी अच्छा मिलता है उसी में ही खाना मिल जाता है आपको पीने के लिए पानी भी मिल जाता है और नहाने के लिए गरम पानी मिल जाता है सर्दियों के टाइम में तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है और जो वहाँ सोने के लिए जो वहाँ पे जो पलंग है जो बेड है वो इतना मुलायम है इतना अच्छा है कि आप सोच भी नहीं सकते मुझे तो बताने में ऐसा लग रहा और जो वहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी हैं ना वो इतने अच्छे तरीके साफ सफाई करते हैं कि ये समझो कि धूल भी नहीं दिखाई देती वहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ पर आप आएँ जरूर वहाँ पे जरूर रुकें और वहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद